السّلام علیکم ہند ٹریول سے بات ہو رہی ہے ہاں ہاں میں شاہنواز احمد بات کر رہا ہوں آپ سے میں نے اس لیے کال لگایا ہے کہ میرے کو فور وہیلر کی ضرورت ہے آپ کی میرے کو جھارکھنڈ نکلنا ہے جھارکھنڈ جانا ہے اور چار لوگوں کے ساتھ چار لوگوں کے ساتھ ہم لوگ ہیں اور ویسے آپ بتائیں کنڈیشن آپ کی گاڑی کی اے سی وغیرہ اور پلس یہ کہ جو ڈرائیور ہوں گے وہ نشہ نشہ تو نہیں کرتے ہیں اور کچھ صحیح صحیح ڈرائیور دیجیے گا کیونکہ میرے کو جانا ہے اور ڈسٹنیشن جو منزل ہے وہاں تک پہنچنا ہے اور بکارو جھارکھنڈ جانا ہے اور چار لوگوں کے ساتھ ہیں ہم لوگ تو ہو جائے گا آپ کا تو بکنگ کنفرم کر دیجیے ہمارا ٹھیک ٹھیک شکریہ بکنگ کنفرم کرنے کے لیے